ہلو گڈ مارننگ سر جی سر میں آپ کی کیا سہایتا کر سکتا ہوں جی سر بتائیے جی جی جی بتائیے جی

جی جی جی

جی جی

جی جی مل جائیں گی جی مل جائے گی وہ بھی ساری کتابیں سر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً پڑیں گی آپ کے ساڑھے بارہ ہزار کی جی سر جی وہ تو کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیں گے اگر جی نہیں جی دیکھ لیں گے یہ آپ یہیں آ کے لیں گے دکان پہ یا پارسل کرانی ہے جی تو پارسل کا چارج جی پارسل کا چارج لیکن الگ سے لگے گا جی دس پرسنٹ

جی جی بھیج رہا جی